बांगड्याची कडी मागीर भाजलेले बांगडे बांगड्याचें रेशाद मागीर ताल्ल्यांची कडी ताल्ले भाजलेले ताल्ल्यांचें सुकें मागीर चणकाची कडी मागीर चणक भाजलेलें मागीर सांगटाची कडी सांगटाची आमट तिकट मागीर लेपांची कडी लेपो भाजलेल्यो मागीर माणक्यांची कडी मागीर माणक्योची चिली माणक्यो भाजलेल्यो मागीर माणक्यो मसालो लावन भाजतात त्यो भरलेल्यो माणक्यो मागीर सुंगटाची कडी सुंगटां भाजलेलीं सुंगटाचें सुकें करता चिली मागीर कुल्ल्यांची कडी कुल्ल्यो सुक्यो कुल्ल्यांचें सुकें भाजलेलें मागीर मोरी आंबट तिकट मोरी करता तिसऱ्यांचें सुकें तिसऱ्याचें हुमण मागीर पापलेट पापलेटाची कडी पापलेटां भाजलेल्यो मागीर इसवण इसवण भाजलेले इसवणाची कडी मागीर मागीर तामसो तामस्याची कडी तामसो भाजलेलो मागीर शेवट्याची कडी शेवटे भाजलेले मागीर मागीर मोतयाळी मोतयाळीची कडी मोतयाळीची तव्यार फ्राय करता ती बारीक मोतयाळी मागीर मागीर मागीर गालमो गालमो मागीर खाऱ्याची कडी खाऱ्याची किस्मूर मागीर बुरांटे बुराट्याची कडी बुराटे तव्यार भाजलेले मागीर मागी चिकन चिकन चिली चिकन काफरेल मागीर चिकन शाकुटी मागीर मटन चिकन चिली मटन चिली बी करता मागीर तांतयांची बुरजी तांतयांची कडी मसाल्याची तांतयांची ऑमलेट मागीर आनी किदें मागीर मागीर तांबडी भाजी शेपूची भाजी मागीर धवी भाजी मागीर आनी कसली भाजी मागीर मुळ्याची भाजी मागीर पालक भाजी मेथी भाजी मागीर भेंण्यांची भाजी आनी वालाची भाजी मागीर सांगांची भाजी मागीर मस्काची भाजी मागीर गड्डे गड्ड्यांची भाजी मागीर टमाटाची भाजी मागीर

बट्याट्याची भाजी मागीर बटाट भाजलेले मागीर वांयगीं भरलेलीं वांयगें भाजलेलें मागीर तेंडल्यांची भाजी मागीर दुदी भाजी दुदी भाजलेले तव्यार मागीर खतखतें चण्याचो मुगाचो रोस रोस चण्याचो रोस मुगाचो रोस मागीर अळसाण्यांचो रोस मागीर मागीर मसुराचो रोस मागीर चवळ्यांचो रोस मागी मागीर मुगाची गाटी मागीर चण्याची उसळ मुगाची उसळ मागीर दाळ अळमी मसाल्याचो मसाल्याचे अळमी कडी अळम्यांची कडी आंकूर आंकुराची भाजी मागीर उकडलेलीं कणगां मागीर मागीर तवश्यांची खीर मागीर शेवयांची खीर मागीर गाजराची खीर मागीर रव्याची खीर मागीर मणगणें मणगण्याची खीर मागीर आमी मोदक मोदक उकडीचे मोदक करता मागीर भाजलेले मोदक करता मागीर मागीर पातोळ्यो पातोळ्यो करता पानाच्यो मागीर नेवऱ्यो नेवऱ्यो चण्या पिठ्याच्यो रव्या पिट्याच्योय करता नेवऱ्यो मागीर सोयेच्यो नेवऱ्यो मागीर मागीर चकऱ्यो मागीर शंकरपाळी मागीर लाडू बेसनाचे लाडू मागीर रव्याचे लाडू मागीर पिठाचे लाडू नाचण्याचे लाडू मागीर खाजें गोड खाजें पचकें खाजें सोलकडी आमाड्याची चटणी मागीर सांसव मागीर सान्नां सान्नां भाकऱ्यो पणसाच्यो बाकऱ्यो तवशाच्यो बाकऱ्यो नाचण्याच्यो बाकऱ्यो रा रव्याच्यो बाकऱ्यो मागीर तांदळाच्यो बाकऱ्यो मागीर पुलाव छोले मोटे चण्याचे मागीर तिजान नाचण्याचें पुरण पोळयो मागीर नाल्लां कापां